कटड़ा जेह्ड़ा इक बहुत ही अच्छा माता दा स्थान ऐ इत्थै लोग बडे बड़े दूर फारन दा बी लोग आंदे न इस कटड़ा शैह्र दे बिच जेह्ड़े लोग आंदे न माता रानी दे दर्शन करने गी ओह् माता रानी दे दर्शन करदे न ते इत्थूं जंदे न में तुसेंगी शायद पैहलें बी में सनाया हा कि जेह्ड़े कटड़ा दर्शन करने गी आंदे एह् सब तूं पैहलें जम्मू दा ट्रेन चलदी ऐ अजकल पैहलें जम्मू दा औंदी ही हुन ते चलो कटड़ा आवा दी ट्रेन कटड़ा जि'यां ट्रेन औंदी ऐ ट्रेन ट्रेन जि'यां कटड़ा पुजदी ऐ टैक्सी स्टैंड आह्ले बेचारे ओह् बी सवारी गाइड करदे होटलें बिच लेंदे मुड़े खड़ोते दे होंदे अपने होटल दे स्टेशन दे बाह्र भैया रूम ले लो हमारे उ'नेंगी गाइड करदे बेचारे गाइड करने दे बाद च उ'नेंगी अपने होटलें च लेंदे यात्री रुकदा ऐं ज्हार पंदरां सौ दा कमरा देना ओह्दे बाद च यात्री अपनी गड्डी च आह्नना होटल लेना होटल लेने दे बाच उनेंगी यात्रा पर्ची दोआनी फ्ही बाण गंगा छड्डना थक्के टुट्टे दे जदूं दर्शन करियै यात्री औंदा उ'नेंगी बापस लेइयै आंदे फ्ही उस्स जात्तरी नै अगर बस स्टैंड जाना होवे उसी बस स्टैंड छड्डदे जां स्टेशन जाना होवे स्टेशन छडदे एह् जेह्ड़ी एह् जेह्ड़ी इक टूरिस्ट गाइड दी कला ऐ उ'नें ज्हार पंद्रह सौ दा ज्हार रपे दा कमरा लाना गड्डी फैसिलिटी देना जेह्ड़ी फैसिलिटी साढ़े जम्मू कश्मीर दे बिच इस माता रानी दे मंदरें दे जेह्ड़ा साढ़ा चरणें च बैठे दे जो फैसिलिटी साढ़े कटड़ा वैष्णो देवी यात्रियें गी सुविधा थ्होंदी ऐ में आखना में बी कोई दस्स स्टेटां घुम्मियां न ओह् फैसिलिटी कुतै नीं मिलदी ऐ दिक्खो जी ज्हार रपे दा कमरा देना उ'नेंगी स्टैशना आह्नना बाल गंगा छड्डना बाल गंगा दा आह्नना फिर स्टेशन छड्डना इन्नी फैसिलिटी कुतै नी मिलदी ऐ कुस कोह्दी देन उप्पर मिलदी कि इत्थै टूरिस्ट आंदा ऐ टूरिस्ट आंदा ऐ उं'दी देन उप्पर रोजी रुट्टी चलदी ऐ ओह् टूरिस्ट उत्थै औंदा दो त्रै दिन रुकदा फ्ही कोई होटल आह्ले अंदर ट्रैवल एजेंसियां खोह्ली दियां कोई दकानां खोह्ली दियां अपने शिवखोड़ी ऐ नौ देवी ऐ ओह्दे बाद मानसर लेक ऐ पत्नीटॉप ऐ एह् बेचारे गड्डियां लेइयै घुमदे श्रीनगर ऐ इत्थूं ट्रैवल एजेंसी आह्ले उ'नेंगी गाइड करदे सवारी गी ते घुमांदे जेह्ड़ा बंदा सुआरी गी इक बारी अच्छे तरीके कन्नै घुमाग ओह् सुआरी दोबारा बी इत्थै आंदी की आंदी कि जे फैसिलिटी लभदी कोई अच्छा अपने परिवार आह्ले लेखा सिस्टम मिलदा ऐं उ'नेंगी श्रीनगर घमाओ अट्ठ अट्ठ दस्स दस्स दिन सुआरी श्रीनगर घुम्मदी ऐ ओह् कु'न घुमांदा इ'यै टूरिस्ट गाइड ते ट्रैवल एजेंसी आह्ले इत्थूं गाइड करियै भेजदे लोकें गी केइयें गी पता बी नेईं ऐ कि केह्ड़ी केह्ड़ी जगह घुम्मनी ऐ केह्ड़ी केह्ड़ी जगह नेईं घुम्मनी ऐ अगर इत्थै आंदे जेल्लै ते उनेंगी अस घमाने आं जगह जगह घमाने आं ते अच्छा लगदा ऐ अगर ओह् जगह जगह उ'नेंगी अस नेईं घमागे ते उ'नेंगी कि'यां अच्छा लग्गना क्योंकि अपने ट्रैवल एजेंट न बेचारे एह् माता रानी दा दरबार ऐ इत्थूं यात्री चलदा बाल गंगा पुजदा बाल गंगा दर्शन करदा फ्ही ओह्दे बाद च लंगर खंदे उत्थै ते अग्गै घोड़े लग्गे दे सुविधा आस्तै पालकियां लग्गी दियां हैलीकप्टर लग्गे दे यात्रियें दी फैसिलिटी आस्तै हर चीज ऐ इत्थै श्राइन बोर्ड ने बड़ा अच्छा सिस्टम कीते दा ऐ जगह जगह अपने श्राइन बोर्ड दे ढाबे खोह्ले दे न रुट्टियें दा सिस्टम खोह्ले दा ओह्दे बाद बाथरूम जगह जगह आने जाने दी कोई प्रॉबलम नीं सफाई आह्ले जेह्ड़े पूरी पूरी ध्याड़ी तुस दिक्खो रोड साफ करदे रौंहदे जेह्ड़े घोड़े न लिद्द शिद्द पेदी होंदी उत्थै पूरी पूरी ध्याड़ी ओह् साफ करदे न श्राइन बोर्ड बड़ा ओह् ऐ उप्पर बी दर्शन होंदे ओह्दे बाद भैरो बाबा दे दर्शन फ्ही सांझी छत्त ऐ सारा जेह्ड़ा ऐ एह् टूरिस्ट गै साढ़ा अगर यात्री कोई पैहली बारी आए दा होंदा उसी गाइड करियै भेजदे पैहले बाल गंगा दर्शन फ्ही चरण पादुका दर्शन फ्ही ओह्दे बाद उप्पर सांझी छत्त चली जाओ अद्ध कुंवारी चली जाओ गाइड टूरिस्ट गी केह् पता कि कुत्थै कुत्थै जाना कुत्थै कुत्थै नेईं जाना हून स्हाड़ा एक्क टूरिस्ट नमां प्वाइंट तैयार होए दा वर्ल्ड दा सबतूं हाइएस्ट ब्रिज ऐ घोड़ी ब्रिज जेह्ड़ ओह् कुसै गी पता गै नी ऐ हून अस जेह्ड़े ट्रैवल एजेंसी आह्ले सारे भ्राऽ बैठे दे अस ओह् सवारी गी गाइड करने आं भैया वर्ल्ड का सबसे हाइएस्ट ब्रिज ऐ ओह् बेचारे यात्री ओह् ब्रिज दिक्खने गी जंदे ओह् इन्ना बड्डा पूरे वर्ल्ड दा हाइएस्ट ब्रिज ऐ साढ़े जम्मू कश्मीर दे बिच असेंगी गर्व ऐ इत्थै माता रानी दा दरबार ऐ यात्री औंदा कैह्दे आस्तै औंदा इत्थै इक देवी दे दर्शन करने गी औंदा सारें दी मनोकामनां पूर्ण करा दी ऐ तां करियै यात्री औंदा साक्षात मां बैठी दी उप्पर अगर ओह् बैठी दी ऐ लोकें दी झोलियां भरा दी ऐ लोग बोलदे न फ्ही असें उनें लोकें कन्नै गलत करचै उ'नेंगी अस प्वाइंट नी दसचै जां एह् नी करचै जां ओह् नीं करचै ओह् गलत ऐ लेकिन जेह्ड़े यात्री औंदे उ'नेंगी प्रॉपर साढ़ा टूरिस्ट गाइड करदा ऐ यात्री कोई छे म्हीने आवा दा कोई साला साला गी आवा दा कोई दऊं सालें गी आवा दा कि यात्री इत्थे आंदा ऐ अगर यात्री आंदा ओह्दी देन उप्पर स्हाड़ी रोजी रूट्टी ऐ कमांदे न यात्री मानसर लेक चली जाओ तुस अपने इन्ना बड्डा लेक ऐ साढ़े जम्मू कशा कोई त्रीह् किलोमीटर ऐ उत्थै मानसर बड़ी बड्डी मछलियां न लोगें दे देवते न लोग आटा पांदे न ओह्दे बाद किश्तियां लग्गी दियां उत्थै बोटिंग होंदी ऐ चिड़िया घर ऐ बड़ा बड्डा ऐ मानसर इन्नी इच्छी जगह ऐ देवतें दा मन्ने दा शैहर ऐ ओह् ऐ उत्थै बी जंदे लोग ओह्दे बाद साढ़े जम्मू दी गल्ल चलो पता नी कोई बीह् किलोमीटर दे अंदर इक्क बड़ा बड्डा जू बनेआ हून उत्थै बड़ा बड्डा जू बनेआ टूरिस्ट उत्थै बी जा दा ओह् कियां जा दा अपने आप थोड़े जा दा उसी साढ़े एह् ट्रैवल एजेंसी आह्ले टूरिज्म डिपार्टमेंट ते जिन्ने बी हैन मुड़े जुड़े दे न कोई होटल लाइन च जुड़े दा कोई ट्रैवल एजेंसी जुड़े दा एह् सारे उ'नेंगी प्रॉपर घुमांदे न जेह्ड़ा जू बने दा उत्थै तरह तरह दे जानवर न इन्नी अच्छी जगह दस्स किलोमीटर ऑटो लग्गे दे बैटरी आह्ले यात्री आंदे ओह् बैटरी आह्ला दस्स किलोमीटर पूरा जू घमांदा ते उ'नेंगी पता लगदा कि इत्थै ऐसा सिस्टम ऐ अगर उ'नेंगी एह् पता लगदा कि माता रानी दे दरबार दे बिच आए दे यात्री पूरा जम्मू घुम्मियै जंदे ते उ'नें यात्रियें दा केह् होंदा जेल्लै जम्मू पूरा घुम्मदे ओह् यात्री अपने घर जंदे दस्स लोकें गी होर सनांदे अस जम्मू कश्मीर च गे हे उत्थै माता रानी दा दरबार ऐ बड़ा अच्छा दरबार ऐ उस दरबार दे बिच असें घुम्मेआ इक फलाना ट्रैवल एजेंसी आह्ला उन्नै असेंगी श्रीनगर घुमाया सत्त दिन गड्डी दित्ते कमरे दित्ते सारे दित्ते है इक टूरिस्ट गाइड स्टेशन दे बाहर खड़ोंदा पंज सत्त सौ दा बेचारा कमरा दिंदा ओह् पूरा यात्री गी गाइड करदा इधर से होटल लेकर जाएंगे बाल गंगा लेकर जाएंगे बाल गंगा से लाएंगे घर जाओ गे स्टेशन छोड़ेंगे आपको रूम मिलेगा ए सी मिलेगा नान ए सी मिलेगा एह् जो बी ऐ प्रॉपर गाइडलाइन यात्री गी अगर दिंदे न ओह् ते यात्री दोबारा बी आंदा अगर ओह् प्रॉपर गाइडलाइन नेईं देंङन ते यात्री कियां आग